जोंनि जायफोरा आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ दिनै खुंलांनो सानदों बा खुंलांगासिनो दं दा बिथांमोना गावबा गावनि जे आबाद मावनाय बेखौ मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाहाथे गावनि जि आबाद मावनाय बेनि दिहुन्थाइखौ जाहाथे बांहोनो थाखाय मोजाङै नाजायो आरो मोजां आबादारि सासे आबादारि हिसाबै मोजां गोसो होनानै मावसोमो आं बेखौ खावलायो खारन आबाद सासे बा आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो गाव सासे बा गावखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो गोबां रां आरजिनो हायो रां आरजिनायनि बेलायावहाय आङो बेखौ बुंनो नागिरबाय जोंनि आबादारिफ्रा दिहुन्नानै मोन्नाय जे फसल बेखौ फान्नानै जे रां खामायो बेखौ जाहाथे बोसोराव फानब्रैनि फानसे फानब्रैनि बा फानब्रै खालामनानै फानसेखौब्लाबो सेभिंस दोनथुमनाय आरो बिदिनो गानमि न'खरनि जे गोनां जानाय थाखा फैसानि जे आंखाल बेखौ एसेबाबो सुंस'लांनो हागोन होन्नानै आं सानो